हमर सभके बिहारमे पूर्णियामे क्रिकेट कबड्डी तकर बाद बैडमिन्टन वॉलीबॉल आओर बच्चासभ बहुत एसन खेल खेलैत छै ओ अपन घरमे क्रिकेट खेलैत छै क्रिकेट खेलेनाइ पसन्द करैत छै हर बच्चाके पसन्द होइत छै क्रिकेट खेलना क्रिकेट खेलना पसन्द करैत छै सभ बच्चा तकर बाद जाके छोट छोट गाँव घरकऽ बच्चासभ कबड्डी खेलयकऽ पसन्द करैत छै तकर बाद आओर ठण्डीके मौसममऽ लोग बेडमिन्टन खेलना पसन्द करैत छै बड़ा हो या बुजुर्ग हो या फिर यङ्ग हो या लेडीज हो या जेन्टस हो सभ मिलके बैडमिन्टन खेलना बहुत पसन्द करैत छै आओर बच्चासभ क्रिकेट खेलयकऽ बहुत पसन्द करैत छै हँ क्रिकेट तऽ हर समय खेलयके चाही हर मौसममे सभके खेलयके चाही बच्चा हो या फिर यङ्ग हो या फिर बुजुर्ग हो